جی ہاں میں عامہ اقبال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ پسندیدہ شاعر کرتے ہیں وہ شاعر و شاعری کے دنیا میں بہت نام کمائے ہیں وہ میں جگہ جگہ جہاں بھی جاتا ہوں اس کے بارے میں بہت زیادہ نام سنتا ہوں اور میں اس کا کچھ وغیرہ جو بھی ہے میں بہت اس کا شاعر شاعری سنا ہوں اچھا گاتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں اس کا ناموں وغیرہ خوب چلتا ہے اس کا جیسا اب میں آج تک تو نہیں دیکھا ہوں دوسرا کوئی اس کا شاعر و شاعری اس کے جیسا کوئی کرنے والا ہے بہت نام کمائے ہیں جگہ جگہ پہ میں سنتا ہوں اور جو بھی ہے اچھا کرتا اچھا کیا ہے نام کما کے گیا ہے اور ہر ہر مخلو ہر چیز کے وغیرہ اس میں جو بھی ہوتا ہے جیسے حکومت پہ بھی وہ کیا ہے وہ غریب کے معاملے دیکھ کے ماحول کے حساب سے بھی وہ کیا ہے پیڑ پودوں کے اوپر بھی شاعری کیا ہے ہر چیز کے اوپر وہ شاعری وغیرہ کر کر کے اپنا زندگی بسر کیا ہے اور بھی ہے وہ بہت پیسے بھی کمائے ہیں اچھا شاعری وغیرہ کر کر کے میں لوگ اس کا بہت پسندجہ یہ ہوں اس کا شاعر و شاعری اچھا سنتا ہوں اس کے بارے میں میرا دل کرتا رہتا ہے ہمیشہ میں اس کو سنتے رہا ہوں اور موبائل وغیرہ میں بھی میں اس کو چیک کرتا ہوں اس کا سرچ کرتا ہوں اس کا نعت مشاعرہ وغیرہ جہاں جہاں بھی ہوتا ہے سب چیز میں سنتا رہتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے اس کو سننے میں میرے کو جو بھی ہے اچھا سنھتا ہو